आउं जॾहिं नंढी हुअसि तॾहिं खां ई चित्रकला जो शौक़ु रखंदी आहियां जॾहिं आउं नंढी हुअसि तॾहिं खां ई वॉटर कलर ऐं स्केच कलर सां स्कूल में चित्र ठाहींदी हुअमि ऐं घणेई कोम्पीटिशन में बि हिसो वठंदी हुअसि पोइ जीअं ई जीअं वॾी थींदी वियसि पोइ आउं यारहें दर्जे खां बायोलोजी विषय खयो त हुन बि घणेई चित्र ठाहिणा पवंदा हुआ त धीरे धीरे इहो शौक़ु ॿियो बि वधंदो वियो ऐं ॾींहों को ॾींहुं आउं नवां नवां चित्र ठाहींदी हुअसि ऐं अॼु ताईं बि आउं चित्र ठाहियां पेई हूअं इस्कूल में त चित्र कला जी ममता मैडम मूंखे ॾाढी वणंदी हुई पर पोइ कलाकारीअ में अॻिया आउं वॾी कलाकार राजा रवि वर्मा खे फ़ॉलो कयो आहे